میرے خیال میں یہ ہے کہ اس دور میں لوگوں کے لیے جو نئی چیزیں جو تکنیکی مہارتیں سب سے اہم ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کمپوٹر ہے چونکہ کمپوٹر کے ذریعے سے بہت سارے کام گھر بیٹھے بخوبی انجام دے دیتے ہیں اور اس چیز کو سیو بھی کر لیتے ہیں اور کمپوٹر کے ذریعے سے جہاں چاہتے ہیں اس کام کو گھر بیٹھے کر لیتے ہیں جیسے آنلائن وغیرہ کا کام ہوتا ہے کسی چیز کو آنلائن کرنا ہے کوئی چیز کو آرڈر کرنا ہے تو اس کو گھر بیٹھے ہی آرڈر کر دیتے ہیں اور بک کر دیتے ہیں کمپوٹر کے ذریعے سے اور وہ چیز بغیر کسی جگہ نہ جا کر کے بھی وہ سامان خود بخود آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے اس لیے کمپوٹر اس دور میں بہت ہی اہم اور تکنیکی مہارتیں حاصل ہے